स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को सदन हर सदस्य को होना ज़रुरी है स्वास्थ्य बीमा कराने से हमारे साथ कोई ऐसी घटनाएँ होती हैं उसका मुआवजा मेरे और मेरे परिवार को मिलती है स्वास्थ्य बीमा योजनाओं मेरे परिवार मे सभी सदस्यों ने की है और सभी सदस्यों को होना ज़रूरी है हम चाहते हैं कि हम लोग स्वास्थ्य बीमा करवाएं और इसका इस्तेमाल करें स्वास्थ्य बीमा सभी को लाभदायक है हानिकारक किसी को नहीं है स्वास्थ्य बीमा होने से कभी कोई घटना समस्याएँ ऐसी हो जाती हैं तो बहुत बड़ा हमें हेल्प मिलते हैं और हमारे परिवार को भी हेल्प मिलते है स्वास्थ्य बीमा सभी को कराना चाहिए स्वास्थ्य बीमा नहीं कराने से लोग गरीबी मे आ जाते है समस्या मे आ जाते है समस्या होने पर हमें उतना पैसे की ज़रूरत पड़ जाते है जितना हो पाए उतना नहीं हो पाते है